پانی کا استعمال ہم اپنے گھروں میں کپڑا دھونے کے لیے کرتے ہیں برتن دھلنے کے لیے کرتے ہیں پانی کا استعمال ہم پینے کے لیے کرتے ہیں پانی ہم پیڑ پودوں کو بڑھنے کے لیے پانی ڈالتے ہیں پانی کا استعمال ہم اپنے گھروں کو صاف کرنے کے لیے کرتے ہیں پانی سے ہم اپنے گھروں میں کپڑا دھلتے ہیں پانی سے ہم سارا چیز کو دھلتے ہیں پانی سے ہم نہاتے ہیں پانی کو ہم پیتے ہیں پانی کے بنا ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں پانی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے ہمیں زندگی میں زندہ رہنے کے لیے پانی سے ہم اپنے گھروں کی ساری چیزوں کو صاف کرتے ہیں پانی سے ہم اپنے بدن کو صاف کرتے ہیں پانی سے ہم اپنے منہ کو صاف کرتے ہے دانت کو صاف کرتے ہے پانی بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں پانی کے بنا ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں پانی سے ہم کھانا بناتے ہیں چائے بناتے ہیں پانی ہی ضروری ہے کچن میں سب سے زیادہ پانی کی ہی ضرورت ہوتی ہے پانی بہت ضروری ہے زندگی میں پانی کا استعمال ہر چیز کے لیے کیا جاتا ہے گھر دھونے کے لیے کپڑا دھونے کے لیے فرنیچر دھونے کے لیے ساری چیز کو دھونے کے لیے ہم کو پانی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے کپڑے کو اچھے سے صاف کرنے کے لیے ہمیں زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی بہت ضروری ہے ہم کو ہر چیز صاف کرنے کے لیے پانی کا استعمال ہم پیڑ پودوں میں کرتے ہیں پانی بہت ضروری ہے پانی کے بنا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں پانی کا استعمال ہم دال چاول ہڑ چیز بنانے میں ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں لگ بھگ ساری چیزوں کا استعمال پانی سے ہی ہوتا ہے پانی سے ہی ہر چیز کیا جا سکتا ہے پانی کے بنا ہم کچن میں ایک بھی کام نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی ہم گھر دھو سکتے ہیں پانی کے بنا نہ ہی کچھ بھی دھو سکتے ہیں پانی سے ہی ہم نہاتے ہیں پانی سے ہی ہر چیز کو اچھے سے صاف ستھرا کرتے ہیں پانی بہت ضروری ہے پانی سے برتن صاف کرتے ہیں گھر کے جتنے سارے کپڑے لتہ سب کو ہم پانی سے ہی صاف کرتے ہیں پانی بہت ہی اہم کردار ہے زندگی میں پانی کے بنا ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں پانی بہت ضروری ہے پانی سے ہی انسان کو جب کھیتی کرتے ہیں تو پانی کی ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے پانی ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے پانی سے ہی مچھلی والے سب پانی سے ہی مچھلی نکالتے ہیں اگر پانی نہیں ہوگا تو زندگی میں بہت سے کردار پانی کے بنا ادا نہیں ہو سکتے ہیں پانی بہت ضروری ہے پانی رہنا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے پانی کا استعمال پینے کے لیے صاف ستھرے پانی کا استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ ضروری ہے پانی پانی کے بنا ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں ہر برتن صاف کرنے کے لیے گھر صاف کرنے کے لیے کپڑا صاف کرنے کے لیے ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے نہانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہر چیز کو صاف ستھرا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی کے بنا کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے پانی سے ہم برتن صاف کرتے ہیں گھر کو صاف کرتے ہیں کپڑا کو صاف کرتے ہیں اپنے فرنیچڑ کو صاف کرتے ہیں ہر چیز کو ہم پانی سے ہی صاف کرتے ہیں پانی کے بنا ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں پانی سے بہت ساری چیزوں کا استعمال ہوتا ہے پانی بہت زیادہ ضروری ہے زندگی میں زندگی میں پانی کے بنا کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے پانی سے ہر چیز کرنا چاہیے